हा मां पंहिंजे दोस्तु खे ऑनलाइन दुकान जी होमपेज मां ख़रीदारी कार्ट में ईअं मदद करे सघंदी आहे की मां उनखे चईंदमि की तू उन ऑनलाइन दुकान जी ख़रीदारी में जेको स्मार्ट वॉच पसंद अचे थी हुनखे राइट क्लिक कर पोइ हेठि एड टू कार्ट ईंदो एड टू कार्ट ते क्लिक करे छॾो और हो पोइ हूअ कार्ट में वेंदी हली पोइ ओपन कार्ट में व्यू कार्ट कंदे त उनमें हूअ ॾिसबो की हूअ ई शइ स्मार्ट वॉच आई आहे की न पोइ हुनमें हो तव्हाखां डिलीवरी एड्रेस और डिटेल्स घुरंदा त उनमें पंहिंजी सही पतो उनमें विझी रखो जंहिं जाते तव्हांखे डिलीवरी खपेव और डिलीवरी डेट और टाइम बि मैंशन करे रखो ऐं जेको पेमेंट चवंदा त पेमेंट में कैश ऑन डिलीवरी न कजो कैश ऑन डिलीवरी करे सघंदा आयो जीअं डिलीवरी जेको बि तव्हांखे मोड सुठो लॻे उहो कयो और पोइ उनखे ओके करे रखो त ईअं तव्हां उनखे ख़रीदारी करे सघंदा आयो